हम फुड ऑर्डर कैने रही जे हमरा समान एकदम खराब बुझना जा रहल अहि ओहिमे एकदम बहुत रास गन्दगी आबि रहल अहि तैॅं अपन ओ समान अहाँ वापस लऽ जा सकैत छी